जी हाँ किसान की एक किसान से दूसरे स्थान दूसरे किसान से आपसी दोस्ती भी रहती है मित्रता भी रहती है और कइयों से घृणा भी रहती है क्योंकि कहीं ऐसा है कि अगर असली फसल होती है तो भी उसको चिढ़ रहती है अच्छी मास मौसम के से के इसी वजह से भी कई ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती जहाँ हम फसल खराब भी हो जाती है उसकी वजह से भी चिंता रहेती है तो अच्छी दोस्ती भी रखनी चाहिए मित्रता भी रखनी चाहिए क्योंकि किसी प्रकार से किसी टाइम कौन सी समस्या आ सकती है उसकाे कोई नई